सरकार जो है बहुत सुविधा दे दिया है अभी जो है दुनियाँ भर का गाड़ी घोड़ा दे दिया है पहले के समय से बहुत ही सुधार हो गया है पहले तो बैलगाड़ी था घर से बाज़ार डॉक्टर यहाँ जाना आना था तो भी बहुत कष्ट था अब तो इतना ना गाड़ी घोड़ा हो गया सरकारी सरकार के हॉस्पिटल से भी जो है एम्बुलेंस है बहुत सारी सुविधा हो गया है फोन कीजिए सौ नंबर पर आ जाती है गाड़ी घर पर यहाँ से उठाकर के ले जाते हैं उठाकर के फिर वहाँ से प्रसव करवा कर के घर भिजवा देते हैं इतना सुविधा हो गया है पहले की समय से और पढ़ने लिखने वाले बात बचा वहाँ भी जाने आने में कोई कठिनाई नहीं है सुविधा हो गया है पढ़ने लिखने रोड बन गया है इतना सुंदर जोकि जाने आने में कोई तकलीफ नहीं है गाड़ी से आराम से जाते हैं बच्चे लोग पढ़कर के फिर समय पर घर चले आते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं इतना सुविधा हो गया है और बात बचा जोकि नौकरी चाकरी वो भी जाने आने में कष्ट नहीं है अपना गाड़ी आया गाड़ी पर बैठा गाड़ी पर बैठकर के चले जाते या में जाते हें सरकारी बस है वहीं जाकर के अपने पढ़ लिख यहाँ से जाते हैं ड्यूटी करके फिर चले आते हैं यही सब होते रहता है गाड़ी का तो बहुत सुविधा हो गया है ऐसा नहीं है जोकि कहीं कोई दिक्कत है आराम से अब बहुत सारा सुविधा हो गया है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इतना एम्बुलेंस हो गया हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है तुरंत फोन कीजिए तुरंत गाड़ी आया तुरंत आदमी को उठाया ले गया इतना सुविधा पहिले नहीं था पहिले बैलगाड़ी था कहीं कोई जरूरत बात हो गया तो जाने आने में दो तीन घंटा चार घंटा पाँच घंटा लगता था और तो दस से बीस मिनट में ये हॉस्पिटल इतना सारी सुविधा हो गया है इससे बढ़कर के और सुविधा क्या चाहिए और सरकार कर ही रहे हैं जो भी जहाँ जैसे बनता चलता है उतना करते हैं ऐसा बात नहीं है जाे से सरकार कहीं बैठे हुए हैं सरकार अपने इलाके गाँव देहात टाउन बाज़ार हर जगह हर जिला में सुविधा दिए हुए हैं कर रहे हैं सुविधा का पात्र हम लोग हैं सुविधा उठा रहे हैं नहीं उठाएँगे हम तो यह हमारा ना मज़बूरी है सरकार तो अपना सुविधा दे रहे हैं सुविधा देते हम लोग उठाते हैं अब कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं जोकि कहते हैं जोकि जाकर के अपना गाड़ी घोड़ा उनके पास है तो ओ जाते हैं अपने गाड़ी से नहीं तो जो गरीब आदमी हैं वो फोन करते हैं तुरंत एम्बुलेंस आते हैं हमने कल परसों भी देखे एक बच्चे होने वाला था वो आया एम्बुलेंस वो ले गया फिर प्रसव कराकर के भी दे गया और सुविधा क्या चाहिए यही सब सुविधा है